नोंथाङा सासे मेटस डिपारमेन्ट नि फरायसा हिसाबै माबादि जेंनाजों मोगा मोगि जाफेरबाय आं सासे मेटस डिपारमेन्ट नि फरायसा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंबो माखासे मेटस लानानै माखासेफोर जेंना जेंसि मोनदोंमोन जे आंबो सिगां सानाखैमोन जेब्ला ओइस एस फास जादोंमोन अब्ला आङो मेटस खौ जोबोत इजि मोनदोंमोन माने बे समाव मेटस आ गोरलैमोन आरो आं जेब्ला ओइस एस फास जानानै डिग्रि सिम फरायहैदोंमोन अब्ला आं मेटस खौ एसे गोब्राब मोनदोंमोन मानोबासो लाफ्लांबायदोंमोन मोनो होनब्ला जोंहा मेटसआ हायार सेकेण्डारि लेबेल आव जाबादि मेटस मोनो जों बे डिग्रि लेबेल आव जों आलदा एसे आलदा रोखोमनि मेटस मोनो जेरै जों माखासे थिउरि पार्ट बेफोर बादिखौ मोननो हायो आरो बे थिउरि पार्ट फोरा जोबोत गोरा जायो जेब्ला जोंहा फुल मोजां कनसेप्ट मोजां कनसेप्ट थायाबा थपिक नि सायाव मोजां कनसेप्ट थायाबा जों बे थिउरि खौ प्रुफ खालामनायाव एसे गोब्राब जायो बिनिखायनो आं बे प्रब्लेम खौ मोनदोंमोन माखासे आरो बे प्रब्लेम फोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जों माखासे आइदिया एबा डिपिनेसन एबा बिनि टफिक्स एबा कनसेप्ट खौ जों मोजां क्लियार खालामनाया मोजां आरो मेटस हिसाबै माखासे फरमुला फोरखौ जों मखास्थ' लानाया मोजां मेटस आंबो मेटस स्टुडेन हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानोदि जे मेटस लायोब्ला जोंहा मेटस आव मेटस खामानिनि थाखाय जोंहा माखासे फरमुला थाखायो बे फरमुला फोरखौ जों मोजाङै मखास्थ' लानो हायाब्ला एबा एप्लाय फोरखौ बे माबादि एप्लाय खालामनांगौ जों बेफोरखौ मोनथियाब्ला जों एसे मेट्स मेट्स खालामनाय एबा साम खालामनायफोराव एसे प्रब्लेम जाहैयो बिनिखायनो जों बे फरमुला आरो फरमुला फोरखौ मोजाङै मोखास्थ' लानाया गाहाम जेब्ला जों फरमुला फोरखौ मोजाङै मोखास्थ' लानो हायो एबा गोसोयाव थायो अब्ला जों मेटस खौ इजिलि यैनो खामनो हायो आरो मेटस आ एसे इमान गोरा साबजेक्ट नङा जे जेब्ला जों बिनि कनसेप्ट आरो मोजां फरमुला फोरखौ बाहाय फरमुला एबा बिनि बाहायनायफोरखौ मोजाङै बाहायनो हायो अब्ला जों मेटस आ इजि जोबोत इजि आं बेखौनो होननो सानो